اتر پردیش کی تہذیب میں بہت سارے اہم عناصر شامل ہیں جن پر تمام لوگوں کو بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کیوں کہ یہی وہ عناصر ہیں جن سے اتر پردیش کی تہذیب اور اس کی ثقافت کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں ایجوکیشن فیس بک اور یہاں کی معاشیت پر اتر پردیش کے اندر بہت سارے عناصر ہیں اس کا جس کا حاصل حکومت اتر پردیش کو ہوتا ہے اور اس کے لیے حکومتی ذریعہ کام بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں